हाँ सर जी आप आपका क्या नाम है सर जी हाँ मेरा नाम सपना कुमारी है हम गाँव से ही हैं मेरा मधेपुरा जिला है गाँव से ही हैं तो आप लोग जी आप कहाँ से हैं ओ जी ओ है सर ठीक है लेकिन हाइवे है हाइवे नहीं है मेरा मतलब टू लेन है तो थोड़ा कहीं कहीं बहुत अच्छा रोड दिया है थोड़ा दूरी के थोड़ा दूरी के बाद जरकिंग भी है तो मतलब सुविधा है बहुत अच्छा सुविधा है पहले से बढ़ियाँ सुविधा है रोड तो है पहले सड़क पेरा था नाली था अब जरकिंग है लेकिन रोड तो है आप बताइए सर अपना हाइवे के बारे में जी जी जी जी ओ जी जी हम दे देंगे जी जी दे रही हैं ध्यान जी हाँ सरकार तो ध्यान दे रही हैं सर जी बात सही है लेकिन वो भी क्या करें तो फिर जी हम हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनको कैसे सुरक्षित रखें सड़क पे पानी ना बहाएं आ ओ कीचड़ ना करें तो ज़्यादातर आदमी सड़क पर ही पानी बहाते हैं रोड पे ही पानी बहाते हैं फिर जो है रोड खराब हो जाता है जी हाँ जी जी जी जी ओ हाँ जी समय लगेगा इधर भी बन जाएगा जी बहुत अच्छा समय थोड़ा लगेगा हर चीज़ में तो समय तो लग ही जाता है सर लेकिन फिर भी सुविधा अच्छा है सुविधा अच्छा है कि जी लग तो जाता है जी तो वाह बहुत अच्छा सुविधा के अनुसार जी वाह वो मतलब हाइवे पे एरोप्लेन गिर सकता है सर अगर गाड़ी जी जी जी बहुत अच्छा